हुंअ त असांजे राजस्थान में बिजली चङी देरि बंदि रहंदी आहे जीअं सीउ हूंदा आहिनि त बिजली घटि वेंदी आहे ऐं जीअं मींहुं हूंदा आहिनि त बि बिजली घटि वेंदी आहे पर जेको न गर्मी आई त बिजली हेॾी वेंदी आहे की तव्हां खे मां छा ॿुधायां चोवीह कलाकनि मां ॾह कलाक त बिजली वेंदी ई वेंदी आहे जे बिजली वञण सां असां खे ॾाढियूं परेशानियूं थींदियूं आहिनि ऐं असां उन्हनि परेशानियुनि मां झेले कान था सघूं जीअं बिजली वेंदी आहे त वेचारा असां जा घर जा नन्ढा ॿार बि तंगु थी वेंदा आहिनि अगरि व उन बिजली बंदि थियण सां वक़्तु स्कूल में हूंदा आहिनि त उहो ॾाढा परेशानु थी वेंदा आहिनि ऐं पं बिजली बंदि थियण सां पंखा बि बंदि थी वेंदा आहिनि वेचारा ॿार सुठी तरह पढ़ी बि कोन सघंदा आहिनि बिजली बंदि थियण सां ॿार पसीने में तर तर थी वेंदा आहिनि ऐं जेको ॿार बिजली बंदि थियण जे वक़्तु घरु हूंदा आहिनि त ॿारनि खे जेको स्कूल जो कमु मिलंदो आहे उहो कमु बि बिजलीअ बिना कान करे सघंदा आहिनि अगरि बिजली न हूंदी आहे त लाईट बंदि हूंदी आहे ऐं लाईट बंदि थियण सां ॿार वेचारा पंहिंजो स्कूल जो कमु कीअं करनि ऐं असां वॾनि खे बि बिजली बंदि थियण सां ॾाढी तकलीफ़ु थींदी आहे जीअं करे असां खे रंधिणे में चङा कम हूंदा आहिनि हू असां जा कम बि बि रहंदा आहिनि उन बिजली न हुजण सां असां पंहिंजी रोटी सवली तरह बि न ठाहे सघंदा आहियूं ऐं जीअं असां जा वॾा आहिनि उन बिजलीअ कारणु घर में हूंदा आहिनि त उन बिजलीअ कारण पंखा बंदि हूंदा आहिनि ऐं उन वॾनि जी असां जे तबियत ॾाढी बिगिड़ी वेंदी आहे ऐं हुननि खे असां खे अस्पताल वठी वञिणो पवंदो आहे ऐं उन्हनि जा इलाज पिया कराइणा पवंदा आहिनि त अव्हां ॿुधायो बिजली जे बिना कीअं कम हलंदा ऐं पर असां जे हथ में कुझु कान्हे बिजली बंदि थियण जा असां खे ॾाढा ॾुख पिया थींदा पिया आहिनि पर असां कुझु न था करे सघूं